मां टे ॾींहं पहिरां ऑनलाइन वस्तु घुरायूं हुयूं त अॼु सुबुह जो मूंखे उहे मिलियूं आहिनि कुझ त ॾाढी सुठी निकिती जीअं त मां हिकु टॉप घुराई हुई रंग कलर त ॾाढो सुठो अथसि पाइण में बि सुठी थी लॻे पर उन सां गॾु पाइण लाइ मां हिकु मोजिड़ी बि घुराई हुई हाणे उन जो साइज़ ई सुठो न निकितो आहे पेरनि में हेॾा न विझा थी त हेॾी वॾी पई लॻे पाइण में बि सोअ नथी करे छा कया हाणे मुंहिंजा त पैसा ई पाणी में विया जंहिं शइ लाइ घुराई हुई उहा शइ जो कमु ई न अचे त छा कम जी जेको कलर ॾिसी घुरायो हुओ कलर बि उहो न आयो आहे उन में बि चेंज मिलियो ऐं वस्तु बि सुठी न निकिती न पाए थी सघा न फिटी थी करे सघा हेॾा पैसा जो विदा आहिनि मन ई नथो थिए फिटी करण जो बि कया त कया छा मां हिन जो उन खे ॾिसा थी त वीचार थो अचे पैसा त पाणी में विया ई जंहिं मन सां घुराई हुई उहो बि पूरो न थियो छा कजे खबर ई नथी पए कुझु